हमरा गाँवमे ज्यादातर अहाँके कबूतर देखयके मिलत ओ बहुत बहुत प्यारा लगै छै लगै छै आ ओकरा लेल हमसभ चावल रखने छियै हमसभ ओकरा पा पा पालै छियै ओकरा बहुत प्यारा लगै लगै लगै छै यहाँ ज्यादातर घरमे अक्सर लोग चिड़िया पालने हइ पालने हइ कबूतर अहाँके ज्यादातर देखयके मिल जायत आओर जहाँतक मतलब ओ ओ गेहूँ खाय गहुँम सरसो खायके ज्यादातर अथी रहै छै जे हमसभ छतपर पसारैत छी तऽ ओ आ कऽ खा जाइत छै बहुत प्यारा लगै छै हँ आओर रहलक बात आओर चिड़ियाके कौआ कौआ यहाँ मिल जायत ओ अबैत छै कोयल कोयल यहाँपर मिल जायत ज्यादातर कोयल से ओकर आवाज बड़ा मीठ लगैत छै हमरासभके ओकरा लेल हमसभ खाय लेल रखैत छियै आ ओकर आवाज बहुत प्यारा हइ आओर यहाँपर मिलयके मिलै मिल जायत गौरैया मिल जायत गौरैया चावलके बड़ा शौकीन हइ चावल ओकरा बहुत ज्यादा पसन्द हइ जाहि कारण हमसभ चावल रखैत छियै ओ खाय अबैत छै बहुत अच्छा लगैत छै देखयमे ओ जे आओर आओर मैना मैना यहाँ बहुत देखयके मिल जायत सभके घरपर अबैत छै ई जे दाना छिँटा जाइत छै ओ खा खाइ छै हमसब बड़ा अच्छा लगैत छै हमरासभके आओर क आओर आ गेलक अहाँके नीलकण्ठ नीलकण्ठ जे हइ नीलकण्ठ भोला बाबाके प्रतीक हइ ओ जे हइ से बूलू कलरके होइत छै आओर ई ई आ बहुत अच्छा ओकर आवाज होइत छै आओर आओर ओकरा हमसभ मानैत छियै जे ओ भोला बाबाके प्रतीक हइ एहिलेल एहिलेल आ वहाँ आओर रहलक बात आओर बगुला हइ बगुला देखयमे बहुत अच्छा लगैत छै उजला कलरके एकदम मस्त लगैत छै ओ बगुला जे हइ जेहन हमरासभके तालाबके किनारे रहैत छै ओ अबै अयलक मछली मछली पकड़ि कऽ खयलक आओर अच्छा लगै छै आओर पेड़पर बगुला ज्यादा हइ यहाँ बगुला बगुला ओ बगुला जे उड़ैत छै तब बहुत अच्छा लगै छै